مستقبل میں اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے چاہیے جیسا کہ اردو زبان کو بطور کلچرل زبان کے طور پر ایک تہذیب اور ثقافت کی زبان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے اور اس کو مشاعروں اور پراگروموں میں کو اس کو سر چڑھ کر بولنا چاہیے کہ اردو زبان ہندوستان کی ہے اور یہ ہندوستان کی ایک تہذیب اور ثقافتی زبان ہے اس کو مذہبی لبادہ سے بچا کر رکھنا چاہیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے یونیورسٹیوں کے اندر اور سماج کے اندر اس کو اس کے پروگرامس کرائے جائیں اور بچوں کو بچوں کے جو رسالے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ شہروں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے رسالے آتے ہیں بچوں کے لیے کھلونے اور اس کے نام پہ اسی طرح سے اردو زبان کو بھی بنا کر بچوں کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ وہ اس کو سیکھیں اور اس کو محفوظ کریں جب چھوٹے سے سیکھیں گے تو بڑے ہو کر بھی اس کو بولیں گے اور میرے خیال میں اردو زبان کو مستقبل میں فروغ دینے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ دیا جائے زمانہ کے ساتھ اس کو بدلا جائے جیسے موجودہ وقت میں ریختہ جو ایک تحریک ہے جو ایک تنظیم ہے جو ایک آواز ہے اس کی جو خدمات ہیں اردو زبان کی ترقّی کے لیے وہ قابل تعریف ہی نہیں بلکہ قابل رشک بھی ہے اسی طرز پر اردو کو اور جو باقی زبانیں ہیں ان کو بھی فروغ دینے کے لیے اسی راستہ کو اپنانا چاہیے تبھی حالات کے تقاضے کو ہم قبول کریں گے اور اردو کو عروج پر لے جا سکیں گے